حیدرآباد ضلع میں اہم تعلیمی ادارے ہیں گورنمینٹ اسکول ہے گورنمینٹ کالجز ہے پرائویٹ اسکول بھی ہے پرائویٹ کالجز بھی ہے گورنمینٹ اسکول میں فیس بھرنا نہیں ہوتا کالج میں بھی فیس بھرنا نہیں ہوتا ہے گورنمینٹ کے تھوڑے اسکول پرائویٹ ہے اس کے اندر تھوڑی زیادہ فیس بھرنی ہوتی تھوڑے اسکولوں میں کم فیس بھرنا پڑتا ہے یہاں پر